फोटो वरवीं भारत दाखोवपाची संद मेळ्ळी जाल्यार हांव अमर जवान ज्योती दाखयतलों ती राजपाथ नयी नवी देल्लींत आसा ती ह्यात एक ज्योत चोवीस वरां पेटत आसता ती त्या जवानांच्या यादीन पेटयल्ली आसा हे जवान जे जवान जाणीं आपलो जीव देशा खातीर गवयलो आपलो कुटूंब सांडून देश देशाच्या कुटुंबाक राखण करपाक शिमेर वचून ड्युटी करप आनी युद्ध जांव दुस्मानान हल्लो केलो जाल्यार आपल्या जिवाची पर्वा ना करता ताका सप सपोवन उडोवप जावं आपलो देश राखपाक आपल्या जिवाची बलिदान दिवप हें ह्या जवानांनी आमचे खातीर केल्लें आसा त्या जवानांच्या यादीन ही ज्योत चोवीस तास पेटत आसता